میں اس بات سے متفق ہوں کہ نوجوانوں کی کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کے لیے مناسب سہولیات میسر ہیں کھیلوں میں حصہ لینے کے بہت سے فوائد ہیں جیسے کہ جسمانی صحت ذہنی صحت اور سماجی رویے کو بہت بہتر بناتا ہے تاہم بہت سے نوجوانوں کو کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے مالی وسائل یا وقت نہیں ملتا کھیلوں کے فروغ کے لیے حکومت نجی شعبے اور کمیونٹی سب کو مل کر کام کرنا چاہیے حکومت اسپورٹ اسٹیڈم اور دیگر سہولیات تعمیرکر کے اور کھیلوں کے پروگراموں کو مالی مدد فراہم کر کے کھیلوں کے فروغ میں مدد دے سکتی ہے